काणकोण भलायकी केंद्र ही बिल्डिंग एक सुंदर आसा पूण हांगा तशी वेवस्था फूल सिस्टीम ना हांगा बरें बरें डॉक्टर आसूंक जाय आशिल्ले हांगा जर कोण पेशन्ट जर व्हेलो की एक ताका फक्त मलम पट्टी करतात आनी ताका फुडें मडगांव शिफ्ट करतात फुडें तेका बांबोळे शिफ्ट करतात हांगा फूल टायम बरें स्पेशलिस्ट आसूंक जाय अर्थोपेडीक डोक्टर आसूंक जाय हार्टाचो स्पेशलिस्ट आसूंक जाय डेन्टिस्ट आसूंक जाय इएनटी आसूंक जाय हांगा जर कितेंय तरी एक कोणाक तरी एक्सीडेन्ट जालो आनी जरी हांगा हाॅस्पिटलांत व्हेलो की ते ताका मलम पट्टी करतात बेन्डेज करतात आनी फुडलें सगले ट्रिटमेन्टा खातीर ताका मडगांव धाडून दितात हें अशें आसूंक जायना हांगा बरें बरें डोक्टर फूल टायम दीस रात हांगा आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता